जुनारफोरखौ आं फिसिनो मोजां मोनो जेरै दाव अमा बोरमा बेफोरखौ लानायाव ओमफ्राय मोसौफोरखौ जों आलदा दोनो गलि बानायनानै बोरमाफोरखौबो आलदा दोनो जों गन्द्रा बानायनानै दावफोरखौबो आलदा दोनो मानोना गिदिरजों ओन्दैजों ज' दोनजाया मानोना गिदिरफ्रा फिसाफोरखौ गाथारो बिनिखायनो जों आलदा आलदा बानायनानै दोनो ओमफ्राय जोबोद मुलाम्फा जायो आरोखि जों बेबाइदि जुनारफोर फिसिनानै बेनि फिसाफोरखौ फाननानै जेरै मोसौफोरखौ एसे देरबानो जेरै पास दस हाजार इदि मोनो बोरमाफोरखौबो एसे देरब्ला सारि हाजार पास हाजार इदिनो दाव सेरफायाव इदिनो सारिस' पासस' इदि किजि मोनो ओमफ्राय अमा फिसाफोरखौबो जों फेदेरनानै फानोला मा होनो मासेयाव आराय हाजार थिन हाजार इदि गाहाम मोनो आरो बेफोरखौनो जों लानानै नखर खुंनायाव फिसा फिसौ खांनायाव जों बेफोरखौ लायो